कम्म करदे बड़ियां ऐसियां जेह्कियां परेशानियां औंदियां ऐन केईं बारी केह् होंदा की बंदा कोई लेट पुज्जी जंदा तां उसी इक जेह्का कम्म उत्थै परेशानियां औंदियां बड़े इक दूए इक केईं बारी होंदा कि कोई किश आखदा अस इस चीज ई इ'यां करगै तां असें ई नुआढ़ी चीज नेईं पसंद औंदी अपना अपना सारें ई लगदा कि नेईं मी कोई गल्ल मन्ने तां हर बंदा इ'यै सोचदा कि जेह्की गल्ल में सोची दी इस्सै गल्लै र सारे लोक गम्म करन जेह्की नेईं ऐसा जेह्का ऐसा नेईं होई सकदा सारें ई जेह्की साढ़ी गल्ल पसंद अवै इस्सै चीजें ई लेइयै जेह्की बड़े बारी इक दूए कन्नै में तूं बी होई जंदी आखना सुनी बी होई जंदी की तूं तुई में इ'यां करने आस्तै आखेआ तूं नेईं कीता तूं अपनी गै मर्जी चलाई केईं बारी लोक सोचदे कि साढ़ी जेह्ड़ी लेकिन नेईं इक दो बारी होएआ मेरे कन्नै बी कि कुतै असें ई किट्ठे कम्म थ्होए दा होए ते में आखनियां कि नेईं अस इसी आपै करचै जैदा ठीक रौह्ना दूआ हा नेईं इ'यां नेईं करचै इ'यां ठीक रौह्ना ते इ'यै किश होंदा ओह्दे इ'यै मतलब उसी जेह्का इसदा इ'यै रिजल्ट ऐ साल्व करने दा इ'यै तरीका ऐ कि पैह्ले गल्ल सुनो दूए बंदे दी इ'यै गल्ल ऐ भी दिक्खो कि जैदा किस गल्ला ई किस स्हाबै करगे तां असें ई जैदा जेह्का ठीक रौंह्ना अते इ'यां नेईं कि कोई लोग होंदे कि सोचदे साढ़े ते चले जेह्के दूए न कक्ख निं चले ओह् साढ़े स्हाबै जेह्ड़े न इ'यां नेईं करने दमैं पास्सै दी गल्ल सुननी चाहिदी कि कोह्की जेह्की जैदा स्हेई ऐ जित्थै साढ़ै आस्तै जैदा स्हेई होई सकदा जित्थूं जैदा फायदा होई सकदा ऐ उ'यै जेह्की चीज असें ई फ्ही करनी चाहिदी